जी गैस एजेंसी से बोल रहा है क्या प्रदीप कुमार से मेरी बात हो रही है जी आपकी गैस एजेंसी का टाइमिंग क्या है आप ये ऑनलाइन बुकिंग करते हो क्या हाँ फॉर्म फील अप करना पड़ेगा ऑनलाइन या कोई फ़ोन से हो जाएगी वैसे टाइमिंग क्या है आपकी रविवार को छोड़ के किसी दिन आ सकते हो नौ से पाँच के बीच में चार्जेज वगैरह कुछ आप लोकेशन के हिसाब से लेते हो या सेम चार्ज सबका हाँ तो मानो वहाँ से होगा बीस किलोमीटर अच्छा डिलिवरी चार्ज डेढ़ सौ पर्सनल पे एक का या एक के साथ चार कर लूँ चार का भी डेढ़ सौ ही है मतलब एक सिलेंडर का है क्या ऑफर चल रहा है अच्छा मैं बस सिंगल मँगा लेता हूँ जी और कुछ सेव वगैरह आपका एक्स्ट्रा जी एस टी वगैरह उसी में हो जाएगा सब कुछ हाँ तो आप मेरा एड्रैस लिख लीजियेगा हाँ हिंडौन सिटी वर्तमान नगर मकान नंबर दो सौ पंद्रह हिमेन्द्र सिंह हाँ हमारे पास विद्यालय है एक पड़ोस में ही है गुरुकुल दो सौ पंद्रह हाँ हाँ कन्फर्म कर दो आपकी एजेंसी का नाम किस नाम से आएगा प्रियंका के नाम से आएगा तो फिर ये आपकी एजेंसी तो उधर है ना हिंडोन से बाहर है ना जी जी बिलकुल क्या क्या डालना पड़ेगा उसमें और कुछ डालना पड़ेगा उसमें रुपये वगैरह उसी में डालने पड़ेंगे या डिलिवरी देने के बाद बुकिंग की टाइमिंग बुकिंग के टाइम या डिलिवरी टाइम चलो ठीक है मैं करता हूँ हाँ